हेल्ल' अ औ औ

अ जोंनाव थांनायाथ' जोंनि बे बेनिफ्रायनो सहैयो इण्डियानिफ्रायनो ओमफ्राय जानाय गासैबो दंजोबो जानाय लोंनाया माने ब्रेकफास्ट दङ ओमफ्राय डिनार दङ ओमफ्राय लान्सखौ माने गाव गावनि आरो लान्सखौ जोङो होनो हानाय नङा लान्सनि ओहो लान्सनि अपस'न गैथ'वा जोंनियाव मोननै दङ आरो ब्रेकफास्ट दं डिनार दं अ जाहैगोन औ ओमफ्राय डेटआ अ थानायाबो जोंनियावनो मोनगोन डेटआ रुम मोनसेयाव मोननै दङ माने रुमआ आलादा आलादा दं आरो मोननै ओमफ्राय मोनसे सिंगोल बेडबो दङ

औ औ बिदिबो मोनगोन बेनिफ्राय मोनसे बेडबो मोनगोन बेड मोनथामबो मोनगोन मोनथामनि बारा गैया औ जागोन खालामजागोन

सिक्सटिन मार्चनि सिक्सटिन अ औ जागोन मार्चनि औ मार्चनि सिक्सटिन जाहैगोन दा जानाय लोंनायखौ मोनगोन ओमफ्राय लान्सखौ आन्था मोननाय नङा आरो ब्रेकफास्ट बेनिफ्राय मोनानिखौ मोनगोन डिनारखौ मोनगोन ब्रेकफास्टआवथ' बिदिनो माने दावदै ब्रेड बेफोरबायदिया बेफोरो थाजोबगोन फ्रुइट्सफोरा थाजोबगोन थाजोबगोन अ सिक्सटिन ना मार्च सिस्कटिन अ जागोन दे औ औ देह